ہاں میں نے ایک كتاب پڑھی ہے وہ كتاب كا نام ہے اپںی زبان جو این سی ای آر ٹی كی كتاب ہے اس كتاب كے اندر میں نے كچھ ایسا پڑھا جسے پڑھتے ہوئے میرے آنكھوں میں آنسو آ گئے وہ كہانی تھی منشی پریم چند كی عید گاہ عید گاہ كہانی یہ ایسی كہانی ہے جو كوئی بھی انسان اگر پڑھے گا تو اس كے دل كو چھو جائے گی اور وہ بلا ساختہ رونا شروع كر دے گا کہ وہ ایسی كہانی ہے كہ ہر انسان جو غریبی سے اٹھ كر آیا ہوا ہوتا ہے وہ اس كہانی سے جڑ جاتا ہے اور اسے اس كہانی كے اندر اپنی وہ پرانی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں ہوتا یوں ہے كہ پورے رمضان گزر جانے كے بعد حامد عید گاہ جانے كے لیے روانہ ہوتا ہے كیونكہ حامد اپنی دادی كے پاس رہتا ہے اس كے ماں باپ كا انتقال ہو جاتا ہے جس كی وجہ سے وہ اپنی دادی كے پاس رہتا ہے دادی اس بات سے ڈرتی ہیں كہ كہیں حامد راستے میں گم نہ ہو جائے جس كی وجہ سے انہیں رونا آ جاتا ہے لیكن كسی طرح سے تسلی دیتے ہوئے وہ نكل جاتا ہے اور حامد دادی سے كہتا ہے كہ میں گاؤں والوں كے ساتھ ہی رہوں گا كسی سے الگ نہیں ہوؤں گا دادی بہت ہی روتے ہوئے اس كو وداع كرتی ہیں كہ وہ عید گاہ جائے اس وقت حامد كی عمر چار سال ہوتی ہے اب چار سال كا بچہ وہ عید گاہ جائے اور جس كا جس كے ماں باپ بھی نہیں ہیں وہ اپنی دادی كے پاس پلا بڑھا ہو تو اس كی كیا كیفیت ہوگی وہ ہم اچھے سے سمجھ سكتے ہیں یہاں تک كہ اس كی دادی اس لیے بھی روتی ہیں كیونكہ پورے گاؤں میں سب كے پاس كھانے پینے كی چیزیں ہوتی ہیں اور حامد كی دادی كے پاس كوئی بھی خاص كھانے پینے كی چیز عید كے دن نہیں ہوتی ہے تو حامد كی دادی حامد كو صرف تین پیسے دے كر وہ عید گاہ كی طرف روانہ كر دیتی ہیں ہوتا یہ ہے كہ وہ عید گاہ جاتا ہے اس كے بعد وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے سارے بچوں كے ساتھ میلے میں جاتا ہے سارے بچے میلے میں كوئی كھلونا خرید رہا ہے كوئی دوسرا سامان خرید رہا ہے كوئی گاڑی خرید رہا ہے لیكن حامد ان تین پیسوں سے بیكار كی ان كھلونوں كی چیزوں سے دور ہٹ كر وہ ایک ایسی چیز خریدتا ہے جو كوئی بھی ایک چار سال كا بچہ ایسا سوچ نہیں سكتا اور وہ چیز ہوتی ہے ایک چمٹا كیوں وہ اس لیے كہ حامد وہ اپنی دادی كو روٹی بناتے ہوئے دیكھتا ہے كہ وہ اس كی دادی کی كا ہاتھ جل جاتا ہے جس كی وجہ سے وہ اپنی تین پیسے میں ہی اس چمٹے كو خرید كر واپس لاتا ہے راستے میں اس كے ساتھی جو سب میلے میں گئے ہوئے ہوتے ہیں واپس آتے ہوئے اس كا مذاق بھی اڑاتے ہیں حالانكہ حامد اس كا بہت اچھی طریقے سے جواب بھی دیتا ہے پھر جب گھر واپس آتا ہے تو حامد اپنے دادی سے ملاقات كرتا ہے تو دادی اس پر بلكہ غصہ ہوتی ہیں كہ تم نے كچھ كھایا پیا نہیں خریدا نہیں تو اس كے بعد حامد كا جواب ہوتا ہے كہ آپ كا ہاتھ روٹی بناتے ہوئے جل جاتا ہے جس كی وجہ سے میں نے یہ چمٹا آپ كے لیے لایا ہے یہ غصہ دادی كا یہ غصہ شفقت میں بدل جاتا ہے اور وہ بلا ساختہ حامد سے گلے لگ كر رونے لگتی ہیں یہ كہانی ایسی ہے كہ جو كوئی بھی انسان پڑھتا ہے اس كے آنكھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اسی طریقے سے میں نے میں بھی اس كہانی كو پڑھ كر جذباتی ہو گیا تھا میرے بھی آنكھوں میں آنسو آ گئے تھے